ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بزرگ شہریوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بزرگ شہریوں کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے عام طور پر کہیں سیکھا بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں کافی چیلنجز اور کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ مختلف طریقوں سے زیادہ قابل عمل ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ بزرگ شہریوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے کافی ساری پریشانیوں کا باعث ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان بزرگ شہریوں کو جدید ٹیکنالوجی کا علم بتلائیں اور انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں خوب سے خوب تر باخبر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنا کام آسانی کے ساتھ پورا کر پائیں جیسے کہ کمپیوٹر کا استعمال انٹرنیٹ کا استعمال اسی طریقے سے موبائل کے اندر جو بھی فیچرز یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انہیں اس کے بارے میں معلومات کرانی چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنے چلینجز کا سامنا خود سے کر سکیں